हेल्ल' किलिखां आं क'कराझाराव थांनांगौ इमारजेन्सि जादों नोंनि गारिआ लाबो आं नै माबायावनो दङ हारिमु फोथारावनो दतमायाव थाब फैबानो जाबाय